آٹھ لاکھ پچیس ہزار آٹھ سو پچاس سات لاکھ گیارہ ہزار پانچ سو چالیس دو لاکھ نوے ہزار تین سو ساٹھ پینتالیس ہزار نو سو پچیس پانچ ہزار تین سو پچاس